मां जेॾीमहिल घर में कमु कंदी आहियां त सिलाई कंदी आहियां केॾीमहिल भॼन गाईंदी वेंदी आहियां ऐं भॼन जो त मूंखे हुअंई ॾाढो शौक़ु आहे इहो बि मुंहिंजे बई मनोरंजन बि आहे ऐं गुरूअ जो नालो बि खणण जो आहे हिन करे मां सिलाई बि कंदी आहियां ज़रो सो कमु कंदे कंदे मां भॼन गाईंदी आहियां हिन करे घर जो कम न झटि लही वेंदो आहे ऐं सिलाई बि मुंहिंजी जल्दी थी वेंदी आहे